हलो ओला हा मूंखे टैक्सी बुक कराइणी आहे मूंखे हितां खां वठी केशोद एयरपोट वञिणो आहे यारहें बजे राति जो ऐं तव्हां मूंखे इअं सर्विस ॾेई सघो त असांजी आदर्श नगर झूलेलाल चौक में मां रहंदी आहियां उते अची करे ऐं मूंखे इअं सर्विस ॾेई सघो त मूंखे केशोद पहुचाए सघो मुंहिंजी ॿारहें ताईं मूंखे केशोद पहुचणो आहे मुंहिंजी हिकु बजे जी फ्लाइट आहे जीअं तव्हां भाई ॾेई सघो